आधुनिक युग में दूरदर्शन ने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है यह न केवल मनोरन्जन का साधन है बल्कि ज्ञान ज्ञानो युद्धक वैज्ञानिक उपकरण है दूरदर्शन का विस्तार आज बड़े बड़े शहरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है आज के आपा धापी आज के आपा धापी भरे जीवन में दिनभर का थका व्यक्ति कुछ मनोरन्जन चाहता है जिनके लिए वह दूरदर्शन के मनोरन्जन कार्यक्रम देखकर अपनी थकान दूर करता है जैसे कि जब कुछ यह धारावाहिक है देख लो तो बहुत अच्छा लगता है और जैसे कि कोई न्यूज़ देख लो बहुत अच्छा लगता है धारावाहिक में जैसे आज हमने धारावाहिक देखा और कल नहीं देखने को मिला लाइट नहीं आ रही है या कोई कारणवश नहीं देखा तो उसमें मन लगा रहता है कि अरे अब क्या होगा अब क्या होगा इतना ज़्यादा मन लगा रहता है कि अब क्या होगा कल तो इसी तरह जैसे हमारे बच्चे वह मैच खेलते हैं तो वह भी अच्छा लगता है कि आज खेलने गए हैं तो ऐसा हुआ है अब कल कैसे होगा कल कैसे खेलेंगे और यही सब देखते हैं सोचते हैं और टी वी पर तो जैसे नाटक आता है यानी धारावाहिक देख लो मनोरन्जन तो अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है और टी वी पर भी आता है मैच उसमें भी जब हमलोग देखते हैं सब बच्चे खेलते हैं तो देखते हैं बहुत मन लगाकर देखते हैं बैठे बैठे खाना बने या न बने लेकिन उसमें बहुत मन लगा रहता है बैठकर देखते रहते हैं जब तक कुछ हार जीत का फ़ैसला नहीं हो जाता है तब तक टी वी में लगे रहते हैं मनोरन्जन होता रहता है जब कुछ हार जीत का फ़ैसला हो जाता है तभी हमलोग कुछ करते हैं उससे पहले कुछ नहीं करते हैं देख पहले ही सारा काम कर लेते हैं कि आज बारह बजे से या दो बजे से जितने समय आने वाला होता है बस यही सोचकर सारा काम कर लेते हैं कि आएगा एक बजे तो हमलोग बैठकर देखेंगे एक बजे से जैसे कि शाम सात बजे तक आता है कभी कभी कभी कभी दस बजे तक आता है तो हमलोग बैठकर यही देखते रहते हैं कि जब सब काम पहले ही कर लो जब मैच आएगा तो हम सब लोग बैठकर देखेगे तो इकट्ठा सब लोग बैठकर देखते हैं जब खतम हो जाता है तभी हमलोग फिर कुछ खाना पानी बनाते हैं खाते पीते हैं बहुत मन लगा रहता है